नमस्ते और किस किस की किताब चाहिए आपकी जी मिल जाएगी आपको तीन हजार तक मिल जाएँगी आपको ये सब बुक हाँ हाँ सब्य हमारे लाइब्रेरी सब व्यवस्था है शांति भी आप पढ़ सकती हैं यहाँ नहीं नहीं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है आप लाइब्रेरी से कहीं बुक नहीं ले जा सकतीं

ये बात है कि आप चार दिन ही घर ले जाएँगी वहाँ फिर हमारा बुक जमा हो जाएगा लाइब्रेरी में फिर आप फिर आपको देना होगा सुबह नौ बजे से खुलती है हमारी लाइब्रेरी पाँच बजे तक बंद भी हो जाती है बहुत शांति रहती है आप आराम से आइएगा पढ़िएगा सब व्यवस्था सब व्यवस्था है पानी है लाइट पंखा जी और भी है सुवि सब सुविधा हैं जी बिजली भी है सब सब आपको सब सुविधाएँ मिलेंगी नहीं नहीं उसका भी चार्ज लगता है अलग से उसका भी एक हजार लगेगा नहीं आपको प आपको पढ़ना है तो इतना तो देना ही पड़ेगा आप कितना तक देना चाहती हैं नहीं इतना तो बहुत कम है इतना नहीं हो पाएगा हाँ एक हजार तो कहे नहीं

आप जब से ज्वाइन करें आपको जब से अच्छा लगे जी एक महीने के बाद आप भर दीजिए रिप्लाई आपको दो महीने के बाद मिल जाएगी ठीक हैं नमस्ते